کسان جو خودکشی کرتے ہیں اس پر میرا یہ رائے ہے کہ پورے دن تو وہ لوگ اتنا محنت کرتے ہیں اپنا پورا پیسہ فصل پہ لگا دیتے ہیں کہ انہیں کچھ زیادہ نہیں کچھ منافع ہو سکے لیکن انہیں کبھی بارش کبھی آسمانی کچھ پرابلم یا کبھی آندھی طوفان اِس کے وجہ سے اُن کا لاس ہو جاتا ہے وہ لوگ خون پسینہ ایک کر کے اتنا محنت کرتے ہیں صبح سے شام دن کو دن رات کو رات نہیں سمجھتے اِتنا محنت کرنے کے بعد بھی اُن کا اگر نقصان ہو جائے تو اُن کے دل پہ کیا بیتتی ہے وہ تو انہیں ہی معلوم اور وہ اِسی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ہمارے سرکار کو یہ چاہیے کہ انہیں سرکاری فنڈ سے ان کی مدد کریں تا کہ وہ خوش رہیں ہم سامان لیتے ہیں تو دام توڑتے نہیں اور سبزی لیتے ہیں تو دام توڑتے ہیں ایسا ہم نہ کریں کیونکہ یہ بہت غلط ہے